हाणे गाडियुनि जो सिस्टम अचणु वञणु ट्रेन रेलगाॾीअ सां आहे उहो लॻभॻि सुठो सिस्टम आहे जीअं हाणे नयूं नयूं गाॾियूं अचनि थियूं राजधानी शताब्दी वंदे भारत पर समस्या उन में इहे ई आहे की माण्हू जेके आहिनि जेको हितां जो ग्राउंड स्टाफ आहे उहो प्रॉपर उन खे चेक नथो करे जीअं अमृतसर खां वठी करे दिल्लीअ ताईं मां आहियो हुउमि त हुन जो जेको क्लीनिंग स्टाफ हुओ उन खे चार दफ़ा चवणो पियो सही माइने में सिस्टम त इहो ई आहे की हुन खे पंहिंजो पाण ई अचणु खपे ऐं पंहिंजो पाण ई सभु कम कणु खपे बाक़ी सभु सिस्टम ठीकु आहिनि वधि वधि में वधि हुन में फैसेलिटीज़ आहिनि पर हिकु अधु शइ आहे जेका घटि ताई आहे जे उन खे कोई चेक करे या सरकारु ॾिसे त उहो सुठो थी सघे थो बाक़ी बाए रोड अचण वञण जो त सभु ठीकु आहे उन में काई हाणे सुठा सुठा हाईवे ठही विया आहिनि बढ़िया बढ़िया टोल ठही विया आहिनि किथे कंहिंखे तकलीफ़ न थींदी आहे किथे बिहणो न पवंदो आहे बाए रोड बि हाणे सभु शयूं सुठियूं थी वियूं आहिनि लॻभॻि जेके इन ॾाढियूं शयूं जेके आहिनि जेके बेस्ट आहिनि त गाॾी ऐं बाइ रोड बई शयूं सभिनी खां सुठियूं आहिनि